मां हिकु ऑनलाइन दुकान तां हिकु कुर्ती ऑडर कई हुई जेको मूंखे ॿ ॾींहुं पहिरियों ई मिली वई जंहिं तारीख़ ते मिलिणी हुई उन खां ॿ ॾींहुं अॻ में ई मिली वई त इलाही सुठो लॻो की पहिरियों ई अची वियो त्योहार खां पहिरियों मूंखे कुर्ती अची वई ऐं उन्ही जो लटो बि ॾाढो सुठो हुयो त मां उन्ही दुकानु ऑनलाइन दुकान ते फाइव स्टार रेटिंग बि ॾेई रखूं ऐं उन में मां कमैंट बि करे रखो सुठो की नाइस आहे त सुठो रहियो ईअं मुंहिंजी ईअं की ऑनलाइन दुकानदारी सुठी वई